हमारे यहाँ दो सिनेमा थिएटर है एक का नाम है एम सी एम एक कम नाम है जलसा मैं कम से कम तीन या चार बार पिक्चर देखने गया हूँ वहाँ सबसे पहले पिक्चर देखने गया था के जी एफ टू उसके बाद गया था गदर टू उसके बाद मैं गया था डॉक्टर स्ट्रैन्ज पार्ट टू और उसके बाद मैं गया था भूल भुलैया टू देखने मैं अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करता हूँ क्योंकि दोस्तों के साथ जाने से बहुत ही हल्ला गुल्ला बहुत ही इन्जॉय होता है खाते पीते है एक दम इन्जॉय करते हुए पिक्चर देखते है और बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही इन्जॉइमेन्ट भरा मौसम रहता है वो